हैलो मां जानवी नरसिंघाणी थी ॻाल्हायां मां जूनागढ़ शहर में आदर्श नगर हिकु में रहंदी आहियां मां तव्हांखे मुंहिंजे महिमान जे करे अचण लाइ फूड जो ऑडरु लिखायो हो पर हुननि जो अचणु हाणे कैंसिल थी वियो आहे पोइ मां तव्हांखे ऑडरु चेक लिखायो उहो अहिड़ी तरह हो दाल फ्राई जीरा राइस पनीर टिका मसाल्हा नान रोटी गुलाब जामून श्रीखंड अने आइस्क्रीम पर मुंहिंजा महिमाननि जो अचणु रद थी वियो आहे उन जे करे तव्हां मुंहिंजो हीउ ऑडरु कैंसिल करे छॾियो ऐं मुंहिंजे अकाउंट में जेको बि रीफंड आहे तव्हां जमा करे छॾियो ऐं वॉलेट में थैंक्यू